गाना मूंखे जामु वणंदा आहिनि गाना कईं क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि हिकु हूंदो आहे डांस वांस करणु वारा गाना हूंदा आहिनि रॉक डांस करणु वारा गाना हूंदा आहिनि ॿिया हूंदा आहिनि भॼनु कीर्तन ऐं हूंदा आहिनि इअं कोई मनु शांत मंत मनु शांतु करण जे लाइ हूंदा आहिनि गाना सैड म्यूजिक जंहिंखे चइबो आहे सैड सॉन्ग चइबो आहे जंहिंखे ऐं भॼनु कीर्तन मूंखे वधीक वणंदा आहिनि मां गुरूअ जा गाना हलाए करे रखी सघंदी आहियां मोबाइल में जपजी साहिब हलाए सघंदी आहियां और उहो हलाए करे रखंदी आहियां मोबाइल पोइ मां पंहिंजो कमु कंदी रहंदी आहियां गाना ॿुधंदे ॿुधंदे मुंहिंजो सभु टैंशन दूर थी वेंदो आहे कमु कंदी रहंदी आहियां गाना ॿुधंदी रहंदी आहियां ऐं मूंखे जपजी साहिब ॿुधणु जामु वणंदो आहे भॼनु कीर्तन वणंदा आहिनि मूंखे कृष्ण भॻवान जा भॼन जामु वणंदा आहिनि मोबाइल में ॿुधणु हुन में हिकु भॼनु त हे नाथ नारायण वासूदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासूदेव ऐं मूंखे गुरू गुरू नानक देव जी जा गाना ॿुधणु जामु वणंदा आहिनि